रेल टीशनपर जे जाइ छियै तऽ अकेला जे रहलियै तऽ अबूह लागल जे केना हम घर जेबै से ड्राइभरकेँ कहबै बौआ अइसे हमरा तों पहुँचा दैके चारि किलोमीटर हमरा जाइके हइ घर से केना पहुँचेबै कहलकै अंकिल से बैठह हम तोरा पहुँचा दै छियह माइ बाबू बूझि कऽ हम तोरा पहुँचा दै छियह तऽ डर होइत रहै दिलमे कि से कोनो लफन्दर तफन्दरके गाड़ीमे बैठ जेबै हमरा अन्दरसँ देह कँपैत रहै जे हम केना हम जेबै घर से अकेला पड़ि गेलियै एतेक राति भऽ गेलै केना जेबै चलू कहै छियै हौ बौआ से हमरा तनि पहुँचा देब घर से हम एतेक सफर रस्ता जेबै चारि किलोमीटर जाइके हइ बाजारसँ अकेला पड़ि गेलियै तऽ ओ अपन माइ बहिन समझि कऽ हमरा से पहुँचा दे हम ओकरा कहै छियै धन्यवाद बौआ आब तऽ हम पहुँच गेलियै घर एकरा प्रणाम कऽ लै छियै जे हमरा तोँ हमरा माइ बाबू नहिता पहुँचा देलहू घर अकेला दोसर गाड़ीमे रहती रहए तऽ हमरा नहि पहुँचा दैतै रहए कहीँसँ कहीँ लऽ कऽ अकेला रहियै कहीँसँ फिदार भऽ जेतै रहए अगर लफन्दर रहितै तऽ ओ सोचलकै जे हमरा जेहने हमर माइ बहीन हइ तेहने एगो बेचारी अपन माइ बहीन समझि कऽ हमरा घर तक पहुँचा देलखिन लेकिन ओकरा जे पाइ बनै रहै से दऽ देलियै कहलियै बौआ ले पैसा हमरा हम धन्यवाद कऽ देली जे हँ ठीके पहुँचा देलियौ घर आब तोरा किनको नहि डर हऽ तोँ घर पहुँच गेलह ने तऽ कहलियै हँ बौआ पहुँच गेलियै तऽ घरके आदमी सभ कहलकै केना अयतै नहि अयतै से अकेला हइ से डर लागै हइ कि नहि ई नहि कहियै डर नहि लागै हइ अकेला रहतै तऽ दू आदमी रहतै तऽ बतियाइत उतियाइत अपन चलि अयबै अकेला रहतै तऽ अबूह लगतै जे सफर रस्ता हम केना जेबै तऽ कोइ नहि गाड़ीवलाके कहलियै टीशनपर छियै जे हम आबै छियौ से चिन्ता नहि करयके हम आ रहलियौ हऽ ओकरा पूछली बौआ हौ से कोन गाँव जयबह हम जेबै फल्लाँ गाँव जेबै हमरा जाइके हइ पाँच किलोमीटर हइ हमरा जाइके से अहीँ जे हमरा पहुँचा दइके घर से कहलकै तब हमरा गाड़ीवला ड्राइभर हमरा पहुँचा देतै अभी तक आ कऽ